گوتم بدھ نگر کے ضلعے کے جلوایو بہت ہی تیزی سے پرسدھ ہوتی ہے کیوںکہ گوتم بدھ نگر ضلعے میں سردی اور گرمی دونوں ہی چلتے ہیں چھ مہینے سردی رہتی ہے چھ مہینے گرمی رہتی ہے گوتم بدھ نگر ضلعے میں گرمیوں میں آئس کریم و ٹھنڈی چیزوں کی بکری بڑھ جاتی ہے اور گرمی میں سڑکوں پر لگے جام کی وجہ سے گرمی کا تاپمان اور بڑھ جاتا ہے اور سردیوں میں ان کا رہن سہن بدل جاتا ہے بہت ہی پربھاؤ پڑتا ہے سردی گرمی سے سب کے وستروں پر ان کے رہن سہن پر کیوںکہ وستروں کا بدلنا بدلا جانا سردیوں میں وستر الگ پہنے جاتے ہیں گرمیوں میں الگ پہنے جاتے ہیں ایسے ہی کھانے کے چیزیں بھی بدل جاتی ہیں سردیوں میں گرم کھانا کھانا اچھا لگ رہتا ہے سواستھ کے لیے اسی لیے وہاں کی چیزیں موسم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں اور یہاں کے جلوایو بہت صحیح ہے مطلب چھ مہینے گرمی چھ مہینے سردی